میرے خیال سے جدید دنیا میں اس زبان کو بہت سے چیلینجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کارڈینیٹر کا ہونا سامنے والے کا لینگویج کا سمجھنا اور لینگویج کو یونیورسلی ہر کسی تک ہونا جس طریقے سے آج کے وقت میں انگلش بھاشا انگریزی بھاشا ہر بھاشا کے اس میں بہت بہتر ہے کیونکہ ہر کوئی انگریزی بھاشا کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے اسی وجہ سے انگریزی جو بھاشا ہے وہ وشو کے ہر حصے میں بولی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم ہر بھاشا کو یونیورسلی پرموٹ کریں گے تو وہ بھاشائیں بھی ہو سکتی ہیں جو جیلینجز آتے ہیں وہ سب سے پہلا چیلینج آتا ہے انڈراسٹینڈنگ کا کیونکہ ہر کوئی آپ جو بھاشا بولتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتا ہے دوسرا چیلینج آتا ہے کہ آپ کی جو بھاشا ہے اس کو یونیورسلی رجسٹرڈ بنانے کا اگر آپ کی بھاشا یونیورسلی رجسٹرڈ ہوگی تو ہر کوئی آپ کی بھاشا کو بھول لینے کی کوشش کرے گا